पहिले जमाना छल जे हमरा कलकत्ता पहिले गेल छलहुँ तऽ ओहि टाइममे एगो चिट्ठी लिखै छलहुँ तऽ ओ दुइ दुइ महिनापर ओ पहुँचै छल आओर ओतऽ अपन मोन व्याकुल रहै छल जेकि गामघरमे कि कोना भेल बुझि नहि पबै छलहुँ या जे केओ एतऽसँ जाइ छलाह तऽ तखने हमरा पता लगै छल हुनकासँ सम्पर्क कएलहुँ तऽ ओ कहलथि जे नहि परिवारसब सब ठीक छऽ तऽ ई समस्या छल पहिले लेकिन एखन तऽ बहुत किछुके बदलाव भऽ गेल हँ एखन तऽ तकर बाद जे छै से इन्टर अथीवला मोबाइल चलल हुँ ताहिमे बेसी पइसा लगै छल हँ तऽ ओहिमे दुइ मिनट एक मिनट जे केलहुँ तऽ बहुत पइसा लगै छल दुइ दुइ महिनापर जाकऽ से एकबेर बात कऽ कऽ अपन जे छै से बुझि लेलहुँ गामघरके समाचार आओर अपन फेर अपन काज करऽ लगलहुँ एकर बाद धीरे धीरे बढ़ैत बढ़ैत तऽ एखन तऽ बुझि लिअऽ जे आब बहुत किछु आगाँ बढ़ि गेल हँ मोबाइल चलऽसन भऽ गेल हँ एखन इन्टरनेट ई मोबाइलसँ बड़का बड़का मोबाइलसब चलि गेल ओहिमे अहाँ के कतऽ छथि तऽ अपन छविओ देखि लिअऽ आओर अपन गप कऽ लिअऽ तऽ पहिलेके अपेक्षा तऽ एखन बहुत बढ़िआँ भऽ गेल हँ बहुत नीकजकाँ एखुनका समय अछि कनिओ कोनो किछु भऽ गेल तऽ तुरन्त पता लागि जाएत तुरन्त एकरत्ती अथी दाबू आओर तुरन्त अपन जे छै से समाचार बुझि लिअऽ या ओ बड़का मोबाइल अइ तऽ अपन सामने सामनी गप कऽ लिअऽ कोनो दिक्कत नहि आओर पहिले तऽ बहुत समस्या छल ओतऽसँ अगर पइसो कौड़ी पठबी तऽ गरिबताइ रहै समय एखन तऽ बहुत किछुके सुविधा भऽ गेल मोदीजी एखन घर घर बहुत अनाजो दऽ रहल छथिन जेकि गरीब धनिक बुझाइते नहि अछि एखन हँ एहि तरहके एखन जे छै से भऽ गेल हँ कोनो समस्या नहि आओर पहिलेके जमाना जखन हमरासभ ओम्हर छलहुँ कलकत्ता तऽ ओहिठामसँ बड़ समस्या छल किछु रुपैआ पइसाके कमाकऽ जँ पठबै छलहुँ तऽ ओ जे छै से एतऽ आबिकऽ से डाकिआके ओ कएक कएक दिन बाद जाकऽ ओ पइसा प्राप्त होइ छलै ओ किछु ओहो लै छलथि ओहिमेसँ तकर बादे ओ दै छलखिन तऽ ईसब समस्या पहिले बहुत छल लेकिन एखन एखन तऽ बहुत बढ़िआँ भऽ गेल सब आनन्दमय छी